वजन बढ़ाए लए हमर सभके गाममे हमर सभकेँ घरेलू उपाय जे छै जे बच्चा कनिये पैघ भेल तऽ ओकरा गायके दूध सभसँ पहिले दियौ बादाम आइकाल्हि तऽ आब टी वी पर ई सभ पर सुनि सुनि कऽ लोक सेहो सभ सिखैया मोबाइलो द्वार बहुत किछु सिख रहल अहि जे बादाम दियौ खाए लए दूध दियौ साबुदाना दियौ एक्सरसाइज करबियौ फल सभ जते तक हुए चुकन्दर अँगूर अखन जे मौसमी फल छै ई सभसँ अहाँकेँ वजनमे बढ़ोतरी होएत अण्डा सेहो लेकिन हमर सभकेँ कनि समाजमे कनि अण्डाकेंँ अथी कायल जाइ छै जे कि ओ आब तऽ बहुत किछु नहि होइ छै छुआछूत सभटा उठि गेल छै लेकिन तैयो अखनो किछु छै एथीमे जे अण्डा तण्डा हमरा सभ ओतय नहि चलि रहल छै वएह आओर खुब पानि पिबू दूध सभसँ पहिले हमरा सभकेँ महत्वपुर्ण मानल जाइ छै गायकेँ दूध एहिसे अहाँके वजन बढ़त आ सभ लेल ओ आवश्यक अछि चना ई फेर मुँग मुँग अङ्कुरित जते होइ छै अङ्कुरित अनाज सभसँ बेसी फायदा करै छै